پہلے کے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی تھی ٹکٹ کٹانے کے لیے کوئی بھی چیز کا بہت سا چیز کا ٹکٹ کٹانا پڑتا ہے جس سے ہم لوگ وہاں جا کر ٹکٹ کٹانا پڑتا تھا اور لائن میں کھڑے ہونا پڑتا تھا ٹرین کے لیے ہوٹل بکنگ کے لیے یہ سب ہم کو خود جا کر کرنا پڑتا تھا لیکن اب کے زمانہ میں ایسا نہیں ہے اور اب کے زمانے میں کیونکہ ٹیکنالوجی آ گیا ہے اس کے مادھیم سے ہم لوگ اچھے سے گھر بیٹھے ہی ٹکٹ کٹا لیتے ہیں ٹرین کے لیے موبائل ریچارج کر لیتے ہیں یا ہوٹل بکنگ کر لیتے ہیں کیونکہ پہلے کے زمانے میں اگر ہم کوئی جگہ جاتے ہیں تو وہاں ہم لوگ اتر کر پھر ہوٹل ڈھونڈنا پڑتا تھا لیکن اب کے زمانہ میں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کے مادھیم سے ہوٹل بک کر لیتے ہیں اور وہاں آسانی سے چلے جاتے ہیں وہاں آرام کرتے ہیں اور آج کے زمانہ میں جیسے کہ ہم لوگ گاڑی کھوجنے میں بہت زیادہ پہلے پریشانی ہوتی تھی لیکن اب کے زمانہ میں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ آلائن کے مادھیم سے گاڑی منگوا لیتے ہیں اس سے اچھا طریقہ سے سفر کرتے ہیں اور کوئی بھی ایسا پریشانی نہیں ہوتا ٹیکنالوجی کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا ہی کم ہے کاہے کہ بہت اچھی چیز ہے ہم لوگ کے زمانہ میں آج کے زمانہ میں آ کر ٹیکنالوجی بہت ہی سارے کاموں کو آسان کر دیا ہے جو کام گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ منٹوں میں ہونے لگا ہے بہت ہی اچھی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہر کوئی استعمال کرتا آج کے زمانہ میں ہر انسان ہر جگہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا تھا